जय झूलेलाल ओला मूंखे सुभाणे जे लाइ जेका मां पंहिंजी कैब बुक कई हुई ऐं उन लाइ तव्हांजो माण्हू मूंखे कंहिंमहिल पिकअप करण लाइ ईंदो हूं बि तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा